आं सानसेखालि बेंटल बाजारनिफ्राय अजय दखानदारनिफ्राय क्लिनिक प्लास शेमफु लाबोदोंमोन आमफ्राय आं बे शेमफुखौ दिनैसिमबो फुफेराखैमोन आमफ्राय आं बेखौ लाबोनानै फुफैनायनायाव बेखौ आं फुनानै मोजां मोनाखै आरो आंनि खानायाबो जोबोर गदों बिदिनो गोब्राबो जादों बेफोरबायदि प्रडाक्टखौ बायनो नाङा